السّلام علیکم کیا آپ وازوان ریسٹورینٹ سے بات کر رہے میں عبد المُعیز آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں میں پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس مشروبات میں چیزیں موجود ہیں جیسے کوک جوس چھاچھ اچھا چھاچھ موجود ہے تو آپ ایک کلو چکن بریانی ایک کلو روسٹیڈ اور ایک لیٹر چھاچھ بھیجنے کی زحمت کریں اُمید ہے آپ کا یہ پارسل میرے ایڈریس پر جلد ہی دستیاب ہوگا میں آپ کا بہت ہی شُکر گُزار رہوں گا بہت ہی جلدی آپ بھیجنے کی زحمت کریں